हेल्ल' औ खोनादोंना आच्चा दा जोङो माने लेंगुवेजनि सायाव एसे रायज्लायनो नामा आदा औ जोंनाथ' बर' लेंगुवेजआ आसामनि नैथि औ अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै गनायथि मोनबाय नङा होमबा नैथि अफिसियेल लेंगुवेज दा बेखौ जों माथो अफिसफोराव बाहायनायखौनो नुनो मोना मा प्रब्लेमआ मानि थाखाय बेबायदि जाखो बुजिस' हायासै माने मोनसे एफ्लिकेसन जुदि अफिसआव हैयोब्लाबो बेखौ मानि एक्सेप्टखौनो खालामनो नागिरा अफिसारफ्रा बेनि औ दा मा माब्रैहाय जोङो बेबायदि जोंनि बर' रावखौ अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै देभलप खालामनो हागोन बेनि सायाव एसे रायज्लायनो सान्दोंमोन आरो औ

औ औ बाहायजानायनि औ औ औ औ औ औ आच्चा औ औ जिखिजाया माने जोङो बेखौ बाहायनो नाजादिनि जयैनो माने बयबो नों आं बाहायलायोब्लासो माने सरकारि जे मावग्रा बिबानगिरि बिसोरबो निस्सय गनायथि होगोन आरो बयबो अफिसारफ्राबो सोलोंनो गोनां जागोन जोंनि रावखौ जों बयबो अफिसारफोरा जुदि जोंनि जे बर बिजोंजों लिरनाय एप्लिकेसनखौ जुदि गनायाब्ला जोङो बेनि सायाव माने आयेननि बेब'स्थाबो लानो हायो आरो बे औ

बायध'था औ औ औ

औ दे होनब्ला दिनै बेखिनियावनो दोनथ'दिनि औ औ दे दे दोनथ'दिनि